हेल्ल' अ नोङो रिता बिमा ना आङो माबा रम्भानि बिमा औ माने प्राइभेट स्कुल चिराङाव बबेया साबसिन बबेया क्लास जायो बबेयाव स्कुलफोरा मोजांसिन बेखौहाय आङो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरोना आंनि गथ' दङ नालाय बेखौहाय सोनोहाय अ आङो इंलिसआव सोगौमोन आरो माबे स्कुलआ साबसिन बेखौहाय नोंनाव खबर लाहरदोंमोन आरो आं माने बबेबा बबेबा स्कुलफोराथ' प्राइभेटबाबो क्लास जाया बिदिनो टिचारफोरबो मोजां गैया नालाय बेनिखायनो बबे स्कुलआ साबसिन बेखौहाय सोंहरनो नोंनाव कल खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंसोरनाबो सोयोदा औ मिन्थियो

औ

अ माने आङो बिदिनो मिन्थिया नालाय बेसेबांनि जेनेबा मा होनो बिदि प्राइभेट स्कुलफोरा माबायदि रोंगौ माबायदि रोङा बेखौनो नोंनावहाय सोंहरदोंमोन आरो आं मानोना खालामो

औ

औ माने आङो बेखौनो मोजां मिथियैखाय नोंनावहाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना सोंहरनोहाय दे होनबालाय औ दे